हलो सर मां आलोक बनवानी थो ॻाल्हायां कटनीअ मां मुहिंजो शॉप आहे देवास चौक में ऐं मां हितां ओला बुक कई हुई जंहिंजो गाॾी जो नंबर पचपन सतासी आहे इन गाॾीअ में मुंहिंजो बैग रहिजी वियो आहे जंहिंमें ॾाढा ज़रूरी कागर आहिनि ऐं मुंहिंजो मोबाइल बि आहे ऐं मां ड्राइवर नंबर ते फ़ोन थो कया त उहो खणे बि नथो त मूंखे ॾाढा ज़रूरी आहिनि उहे कागर त इन ई करे मां तव्हांजे कस्टमर केयर में फ़ोन कई आहे ऐं उहो कागर मूंखे खपनि अने महिरबानी करे उहो गाॾी तव्हां लोकेशन ते वरी सां घुरायो ऐं उहो मूंखे मिली वञे त तमामु सुठी ॻाल्हि तव्हांजी महिरबानी ॾाढो ज़रूरी कागर आहिनि हुनमें उनजे बिना कम न हलंदो मोबाइल बि मुंहिंजो उनमें रहिजी वई आहे महिरबानी करे मूंखे उहा ॾेआरियो तव्हांजी खोड़ महिरबानी